وزن بڑھانے کے لیے کئی گھریلو تدابیر ہیں جو ہمارے گاؤں میں مقبول ہیں یہ تدابیر عام طور پر قدرتی اور صحت مند اجزا پر مبنی ہوتی ہے یہاں کچھ مقبول گھریلو تدابیر پیش کی جا رہی ہیں دودھ اور شہد حرارت سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چمچ شہد ملا کر پینا یہ وزن بڑھانے کے ساتھ ساتھ طاقت بھی فراہم کرتا ہے کیلا اور دودھ کیلا اور دودھ کا شیک بنانا روزانہ صبح کے وقت ایک ایک ایک کیلا اور ایک گلاس دودھ کا شیک پینا خشک میوہ جات بادام اخروٹ اور کاجو وغیرہ کو اپنے روز مرہ کے کھانے میں شامل کرنا انہیں کھانے سے جسم کو ضروری غذائیں اجزا اور کلور کلوریز ملتی ہیں انڈے روزانہ دو سے تین انڈے کھانا انڈے پروٹین اور صحت مند چکنائی کا اچھا ذریعہ ہیں ان تدابیر کے ساتھ مناسب آرام اور باقاعدہ ورزش بھی ضروری ہے تاکہ صحت مند طریقے سے وزن بڑھایا جا سکے